कलेचो विभाग पळोवंक गेल्यार आमची सांस्कृतीक कला जी आसा ती कलाकारांनी आपणायल्ली आसा आनी फुडें व्हेल्ली आसा पळोवंक गेल्यार कलमकारी बी असली आतां लोक आतांचे कलाकार जे आसा ते फुडें व्हरतात थोडे कलाकार जे आसात ते नामवर कलाकार एम एफ हुसेन आनी गोंयचे पळोवंक गेल्यार लक्षीमण पै आनी वासुदेव गायतोंडे